یہ ایک مشہور ٹی وی شو ہے جس میں ابھرتے ہوئے کاروباری افراد اپنے نئے کاروباری منصوبے یا منصنوعات کو پیش کرتے ہیں وہ مختلف سرمایہ کاروں جنہیں شارک کہا جاتا ہے سے اپنے منصوبے کے لیے سرمایہ کاری کی درخواست کرتے ہیں ہر سرمایہ کار تجربہ کار اور کامیاب کاروباری شخصیت ہوتی ہے اور اگر اس انہیں منصوبہ پسند آ جائے تو وہ اس میں سرمایہ کاری میں سرمایہ کاری کی پیشکش کرتے ہیں عام طور پر اس کے بدلے میں کاروبار میں حصہ داری مانگتے ہیں یہ شو بنیادی طور پر کاروبار سرمایہ کاری اور نئے آئیڈیاز کو فروغ دیتے دینے کے بارے میں ہیں اور بہت سے کاروباری افراد کو شہرت اور کامیابی حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوا ہے آپ جس ٹی وی شو کی بات کر رہے ہیں یہ ہمارے علاقہ میں بہت ہی زیادہ مشہور ہے لوگ کافی زیادہ اس سے جڑے ہوئے ہیں میں نے کئی بار لوگوں کو اس سلسلے میں بات کرتے ہوئے سنا ہے میں ٹی وی شو شارک ٹینک سے بہت اچھی طرح واقف ہوں